جی میں اس طرح کی کتابیں پڑھ چکا ہوں جو سچے واقعات پر مبنی ہیں اور اس کتاب میں لکھی ساری باتیں صحیح اور حقیقت پر مبنی ہیں خاص طور پر میں سیرت کی کتابوں کا میں ذکر کر چکا ہوں جو ہمارے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اور ان کی سیرت و کردار اور ان کے اخلاق و معاملات پر لکھی گئی ہیں انہیں انہیں میں سے آپ کو ایک ایسی کتاب کے بارے میں بتاتا ہوں کہ وہ کتاب میرے لیے بہت اہم ہے اس کتاب کا نام ہے در یتیم جناب ماہر القادری صاحب کی یہ کتاب میں نے اپنے دوست کے مشورے پر پڑھی تھی میں نے جب اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا تو کیا ہی عجیب انداز تھا سیرت کی تو ویسے بہت ساری کتابیں موجود ہیں جیسے حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی کتاب سیرت رسول اکرم اور جناب حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی کی کتاب رہبر انسانیت اور اسی طرح علامہ شبلی اور سید سلیمان ندوی کی کتاب جو پوری دنیا میں مشہور ہوئی ہے جو سیرت نبی کے نام سے مشہور ہے لیکن در یتیم ایک ایسی کتاب ہے جو ناول کے انداز میں لکھی گئی ہے اور اس کو پڑھ کر میں کئی بار رویا ہوں اس کتاب نے مجھے بہت رلایا ہے کیونکہ یہ سارے واقعات سچے ہیں اور میرے محبوب کی زندگی کے ہیں ان کا بچپن میں یتیم ہو جانا بغیر ماں باپ کے زندگی گزارنا پھر پہلے لوگوں میں عزت پانا پھر ایک سچ بات کہنے اور سچائی کی دعوت دینے پر اپنوں کا دشمن ہو جانا یہ سب حقیقت پر مبنی واقعات ہیں اور کیا کیا بتاؤں غرض یہ کتاب بہت اہم ہے آپ بھی اس کو ضرور پڑھیے گا اور اس کتاب کے مطالعے کے بعد میں سیرت کی کتابوں کا دیوانہ ہو گیا ہوں